आंहा मोनसे फालांगि दं ओ आं बेखौ जागायजेनदोंमोन जेब्ला आं ग्रेजुयेत जोबखांनायनि उनाव साख्रि मोनथआखैमोन बै समाव मा खालामगोन मा मागोन साख्रिनिबो फारसे नाजादों दा साख्रि नाजा साक्रिनि थाखाय नाजादों होननानै जिरायनानै थानांगौ बे नङा बिदि आं सानदों बिनिखायनो आं साख्रि नागिरनायजों लोगोसे फालांगिबो खालामदोंमोन बायदिसिना गय बागान खालामदों ओमफाय फिथाइ सामथाइनि बागान खालामदों बाहेरानिफ्राय फिफां फुलि लाबोनानै जेनेबा ड्रागन प्रुइट्स सफारि बायदिसिना ओमफ्राय जोंनि सकेलनिनो गय बागान खालामनानै आं फालांगि खालामनायखौ जागायदों बिदिनो फरायखांनायनि उनाव आं बेफोरखौ जागायनानै गोबां मुलामफा मोननो हादों आं बेखौ जोंनि लकेल मारकेट आवनो डिमान्ड जानायलाय गोबां फाननो हादों आरो गुबुन जायगायावबो आं सफारि ताइलेण्डनि सफारि ओमफ्राय ड्रागन प्रुट्स बेफोरखौै साफ्लाइ खालामनानै गोबां रां आरजिनो हादों आं बेखौ सिगां इसेल जायगायाव जागायदोंमोन बेनि उनाव लासै लासैनो आंनि आं जेब्ला प्रफिट जाबाय आं आरो बेंकआ माखासे बेंकफोरा आंनो ओ लन बायदिसिना स्किम हरनायनि थाखाय आङो बेफोर लननि फैसाजों हा लादोंमोन मानसिफोरनिफ्राय हा लादेरनानै गोबां गुवार गुवार गुवार जायगायाव बागानखौ जागायबाय दा आं आंनाव गोबां गुवार ड्रागन फ्रुट्सनि बागान ओमफ्राय गय बागान सफारि बागान दंसै ओ बिनि थाखाय आं गोजोननाय होयो बेंकफोरखौ बिथांमोनहा आंनि फालांगि फारसे जौगानायखौ नुनानै हेफाजाबनि थाखाय लन होनायनि थाखाय लन होनानै आंखौ हेफाजाब खालामनायनि थाखाय बे लननि थाखाय आं गोबां जायगायाव हा बायदिसिना लानानै बिदिनो आंनि ड्रागन फ्रुट्स बागान ओमफाय गय बागान सफारि बागान बेफोरखौ जागायनो हादों आरो आङो बाह्रायाव साफ्लाइ खालाम हरलायनो हानाय थासारियाव फैदों दा आं जिवाव आरोबाव ओ फेहेरनो गोसो आं बिजिनेस फालांगिखौ आं ड्रागन फ्रुट्स बागान ओमफाय गय बागान सफारि बागान बिनि अनगायैबो फाथो बागानफोर खालामबावनो गोसो आरो आंनाव थोजासे हा गैयाब्लाबो गुबुननि हाखौ लानानैब्लाबो आं बेफोर बागानखौ फुवारनो गोसो बेनि अनगायैबो आं दा बैग्रि बागानबो खालामनो गोसो दं बेनि थाखाय आं बेंकाव माखासे खामानि फोरखौ मावदों जाहाथे बेंका आंनो आरोबाव लन हरनानै आं माखासे हाफोर लानो हायो आरो माखासे ओ बिफां बागानफ्राव नांगौ खिनि मुवाफोरखौ होनो गोनां मुवाफोरखौ होनो हायो बिनि थाखाय आङो समखौ नेनानै दं जाहाथे बेंका आंनो लन होबावो आरो आङो आंनि बिजिनेसखौ फुवारनाय जों लोगोसे जोंनि लकेल इयुथ्सफोरखौ जाहाथे आंनि बेफोर बिजिनेसाव नांथाब होनानै बेकार गैया खालामनोहायो गथफोरखौ बिनिथाखाय आं नाजागासिनो आरो दा समाव आंनाव गोबां गामिनि मानसिफोरा खामानि हाजिरा मावनानै गावगावखौ गावगावनि जिउखौ खुंनो हानायसिमहालागै फैबाय आरो आं आंबो फालांगियाव जाफुंसारनो हानाय मोननो हाबाय आरो इयुनाव आरोबाव जाफुंसारनो थाखाय आं नाजालांबाय थागोन